हांजी तव्हां केरु अच्छा हा हा हा यादि आहे हा बुधायो मुखे न थोड़ो टाइम हूंदो जोकी पहिरां जा बि गिराक आहिनि जेका लटा ॾई विया अहिनि अऊं हाणे शादी जी सिज़न आहे त थोड़ो टाइम लगंदो तांजो हिकड़ो ही वॻो आहे न त ठीक आहे मां ठाहे छॾींदी छाता चो अरे जूमे ताणी किअं थींदो पर अॼ त आर्तवार आ न तांजो हिक वॻो पहिरां जो ही पयिल आहे कटल हू मां सुभियो ही न आहे वरी ॿ लेंगा बि ॾींदा वॻो बि मां जूमे ताणी किंअ करे सघंदमि जूमे ताणी न थीं सघंदो मथे हफ़्ते वठो हा मुखां सुभायंदा अहियो मुखे ख़्बर आ पर मां छा कया मां हेॾी बिज़ी अहियां हाणे शादिनि ज्यूं सिज़न आ त पहिरां जा बि लटा पिया अहिनि हुवो बि त मां हुननि खे ॾियान ग्राहकनि खे तां हिय कयो तां हिय कयो वॻो खणी वञो सूमर ॾींहु अॼ आर्तवार आ न सुबुह जो ही मां ठाहे छॾींदीमांव शाम जो वॻो खणी वञो ऐं खणी अचो ॿिया लटा बि ॾिसांती अगिर थियन तां त ठीक आ न था थियन त पो पो हिक वॻो खणी हिक पायजो हलो ठीक आहे तां हिय कयो तां खणी अचो तांजी माप त हिय ही आहे न हिनयी माप ते ठाइणु आहे न हिय कयो तां खणी अचो तां पाणि अचो या कंहिंखे मोकलयो त पो मां ॾिसांती कहेड़ि डिज़ाइन आ छा आहे कहेड़ि डिज़ाइन जो आ घणो टाइम लगंदो अगिर हेवी डिज़ाइन हूंदी त वधीक टाइम लगंदो अगिर नॉरमल डिज़ाइन हूंदी त मां जल्दी तकड़ में तांखे ठाहे डींदसि जूमे ॾींहं तां खणी वञिजो भले हलो ठीक आ तां हेॾो चओता तां पुराणा कस्टमरु अहियो असांजा त खणी अचो मां ॾिसांती कोशिश कंदमि मां तांखे जूमे जो शाम ताणी ॾई सघंदीमांव छहे सते ताणी ठीक आ छहे सते वॻे ताणी न न हुनखां पहिरों न थींदा तां जूमे ॾींहुं अची सबि लटा पंहिंजा खणी वञिजो पंहिंजो बिलि क्लीअर करे वञिजो हा हा ठीक आ हलंदो हा न ठीक आ हलो ठीक आ जय झुलेलाल